सिंधी सभ्यता असांजी अज़ीम सभ्यता आहे जेका असांखे मुअन जे दड़े खां वाक़ुफ़ु कराए थी सिंधु नदीअ ते वेदनि जी रचना थी जेके पंज हज़ार साल जूना आहिनि ऐं असांजे सनातनी सिंधु सभ्यता दुनिया जे ॿियनि मुल्क़नि खां बि जूनी आहे जिते हिंदू सनातनी राजु कंदा हुआ इसवी सन खां पोई अठ सौ साल हिंदू राजाउनि राजु कयो हुन खां पोई मुसलमाननि सिंध ते काब कई ऐं राजु कयो नाईं सदीअ में मिर्ख बादशाहु हुयो जंहिं हिंदूनि खे सतायो ऐं धरम परिवर्तन लाइ मज़बूरु कयो ऐं सिंधियुनि सिंधु नदीअ ते वरुण देवता खे पुकारियो ऐं सिंधीअ में झूलेलाल अवतार सिंध में झूलेलाल अवतार वरितो जंहिंखां पोइ सिंधियुनि चालीहो शुरू कयो हाणे हर सालु झूलेलाल जो सिंधी चालीहो रखंदा आहिनि हिन ते हिकु कविता चवंदुसि अज़ीम सिंध जी थो दास्तानु ॿुधायां सनातनी हिंदू सिंधी सपूत आहियां सदी नाईं हिंदू सिंधी राजा हो नालो जंहिंजो महाराजा ॾाहिर सेन हो दग़ा सां जंहिंखे शहीद कयो वियो बदिलो संदसि धीअरुनि बराबरि वरितो हो हिंदू राजा खां पोइ राजु ॼटनि कयो मिर्ख बादशाह बि हुननि मां हिकु हुयो मिर्ख बादशाह हिंदुनि खे ॾाढो सतायो पोइ सिंधियुनि चालीह ॾींहं वरुण खे पुकारियो पुकारु ॿुधी हिंदुनि जी झूलण आहियो मिर्ख बादशाह खे सबकु सेखारियो सिंधियुनि हिन खां पोइ चालीहो वर्तायो झूलणु कंदो सभ जो लाहियो सॼायो